आंहा आयफन टुवेल्भ प्र मेक्स बायनाया माथो जेबो लाब जायासैलै भिडिय' बांद्राय खेबबाथाय नै बेटारि यानो बारा थाया माथो मोनसेबो एफ बो फ्रि गैया गासिखौ बायजोबनांगौ गान खोनासंनोबाबो बायना खोनासंनांगौ रिंथन लाबाबो बायनांगौ मा बुस्थु जाखो बेलाय मबाइल बायखांनायनि उनाव एप्स बायनानैनो नैजिबा रोजा राङा थांखाबावबाय आंनिया माबाइल खौनो गोदान गंसे मोनखाबावबायसोमोन बे मबाइल खौ लानायनिफ्रायनो माथो फैसासो थांगासिनो बारा मोजां नङालै बे मबाइला माथो दस्रा एनड्रयड मबाइल फोरावलाय गानफोरखौ एप्स फोरखौ फ्रि मोनजोबो बेना गासिबो साबस्क्रिपसन जोब मासै मासै साब्सक्रिपसन यारलि साब्सक्रिपसन बिदि साब्सक्रिपसन खालामनानै लाजोबनांगौ फैसायानो मान्थलि हिसाबै थानांगौ आयक्लावड नाबो यारलि फैसा सोबाय थानांगौ वान टि बि बा से टि बि बा से टि बि नैजोबाजि एम बि बा नैजौबाजि जिबि बारा मोजां जायाखिसै बेखौ लानानै लाब जायासै नेक्साव दाबायसैलै मानसिफोर बे आयफन बुस्थुखौ माथो फैसासो जाबाय थायो बे मबाइला लाय